ہندوستان میں سب سے مشہور گیم کرکٹ ہے جو کہ بہت فیمس گیم ہے اور بیٹنگ سچن تیندلکر اظہر الدین بہت ہی خوب کھیلتے ہیں کرکٹ